छे जी नहीं मैंने कोई भी रचनात्मक लेखन का कोर्स नहीं किया है फिर भी मुझे है न कविता लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं व्याकरण का काफ़ी ध्यान रखता हूँ जिससे कि अगर मैं कुछ कविता या कहानी लिखूँ या कुछ स्पीच वगैरह लिखूँ तो ऐसा ना हो कि लोगों के पास इसकी गलत जानकारी पहुँच जाए मैं शब्द चयन जो है कि काफ़ी अच्छे से करता हूँ और मेरी जो कविता या कहानी होती है वह लोगों के दिल को छु जाती है इससे लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और लोगों को मेरी कविता सुनना में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनको पढ़ना भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरी लिखी हुई कविता मुझे कई टॉपिक पर कविता लिखने में इंटरेस्ट है जैसे कि कुछ पेड़ वगैरह हो गया या बच्चों को सुनाने वाली कविता हो गई जो कि स्कूलो में टीचर बच्चों को सुनाते हैं और कहानी हो गई जो कि हम सभी को सुनने में पसंद होती है वैसे कहीं न कहीं तो और पोएम हो गई और जो कुछ एक राइटर है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिन्होंने पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा कविताएँ लिखी है उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ उसमें एक थे जयशंकर प्रसाद जिन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग बिन्दुओ पर कविता लिखी और और काफ़ी सारे राइटर भी हैं अलग अलग टाइप के जिन्होंने अलग अलग तरह की कविताएँ लिखी है एक है महादेवी वर्मा हो गए और काफ़ी सारे है वैसे तो